गुबुन गुबुन राव एबा गुबुन गुबुन गारांनि देंखोखौ बोनो हायो जेब्ला नों देंखोनि माखासे बेनि लिरिसखौ जेब्ला मिन्थियो अब्ला बेफोरो आंनि थाखायब्ला बेफोरो जोबोद गोरलै आं सानो दा गुबुन गुबुन रावनि देंखोफोरखौ बोनो एफाराब माने गोब्राब जाया जेब्ला नों बेनि देंखोनि मुल जेनबा लिरिसफोरखौ जेब्ला बुजियो अब्ला बेफोरखौ नों गाराम बाहाय गारांजोंनो बेफोरखौ मेकआप खालामलांनो हायो बेफोरो इसेग्राब माने माबा नङा आरो गोब्राब नङा बेखौ जालाङो बे अट'मेतिक जालाङो बे